हलो मैडम कैसे हैं देख रहे हैं आज कल बहुत फिलिम म मिथिला फिलिम तैयार हो रहा है शो चल रहा है

हाँ हाँ हम लोग को तो बहुत अच्छा लग रहा

अच्छा बहुत अच्छा ही है आपका रोल बहुत अच्छा चल रहा है हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है हाँ सब ठीक है

हम घर द्वार देखते हैं और मेला फिलिम देखते हैं आपका कौन कौन रोल चल रहा है

अच्छा ठीक है हाँ देखते हैं हाँ सीरियल में देखते हैं कौन सीरियल बना रहे हैं कौन सीरियल का हाँ छोटी बहू छोटी बहू तो देखते हैं सीरियल हाँ अच्छा ठीक है

अच्छा कब तक आइएगा लेकर अच्छा अच्छा एक दो महीना लग जाएगा हाँ ठीक है ठीक है आपका रोल बहुत अच्छा लग रहा है आइए हाँ ठीक है बहुत अच्छा है हाँ ठीक है क्या आएंगे